हाँ जी मैम हाँ मैम हमारे यहाँ सभी प्रकार के फल अवाइलेबल हैं डेढ़ सौ रुपये किलो मिलेगी मैम आपको पनीर हाँ मैम आपको सब मिल जाएंगे आपको कौन कौन से चाहिए यह बता दीजिए उनकी क्वान्टिटी मैं रेट बता देता हूँ पर केजी एटी रुपये किलो है मैम चीकू का भी वही है मैम हाँ मैम ताज़े लाते हैं हम यहाँ पर दो तीन दिन ही पुराने हैं मतलब ताज़े ही रहते हैं वह हम अच्छे अच्छे से रखते हैं हाँ मैम हमारे यहाँ पर मतलब पनीर तुरंत बना के देते यहीं पऱ बनाया जाता है वह नहीं नहीं वैसा नहीं हमारे यहाँ पर फ्रेस ताज़ा पनीर मिलता है मैम क्या बोला मैम हाँ हाँ वे भी मिल जाएंगे एक सौ चालीस रुपये किलो है मैम हाँ हाँ ठीक है और पनीर कितना चाहिए हाँ ठीक है मैं पेक कर देता हूँ आप ऑनलाइन कर दीजिए या तो केस दे रहे होंगे तो केस दे दीजिए पेमेंट